हैलो हैलो श्री जय कुमार शर्मा गिड़हल ॿियो सभु सुठो आहे हा हा सभु जय झूलेलाल जय झूलेलाल साईं मां मुंहिंजो दोस्त जीवन तव्हां खां हमेशा साड़ियूं ऐं ड्रैस मटीरियल घुराईंदो आहे हुन मूंखे तव्हांजो नंबर ॾिनो त चयाई तव्हां कुझु किफ़ाइती बि ॾींदा आहियो त मां नीलकमल इंटरप्राईज़ जो मालिक आहियां वासुदेव वाधवाणी त मूंखे पंहिंजनि कमु कंदड़नि खे कुझु सूख़िरियूं विराहिणियूं आहिनि हां हा त मूंखे कुझु जयपुरी साड़ियूं चालीह खन खपनि पर अलॻि अलॻि डिज़ाइन जूं खपनि हां ऐं बांधनी साड़ियूं बि ॾह खन खपनि पर अलॻि अलॻि ॾिज़ाइन जूं हुजनि ऐं ॿियो इंडोरी इंडोरी बि खपनि पंदरहां साड़ियूं हां ऐं ॿियो ड्रैस खपनि ड्रैस ड्रैस मटीरियल या ड्रैसिस हुजनि जीअं पंजटीह खन उहे बि खपनि सम्झुव न हा त पर ॿुधाए छा जयपुरियुनि जो अघु अलॻि अलॻि आहे या साॻियो अघु हूंदो सभिनिनि साड़ियुनि जो जयपुरी जो

भाई हाणे ॾिसो मूंखे स्टाफ खे ॾियणियूं आहिनि त हरु भरु ख़राबु बि कान ॾींदो मानि ऐं एतिरी महांगी बि कान ॾींदो मानि हाणे उहो तव्हां सोचियो समुझो हा माना समुझु हा टीं चईं सवें विच में रेंज हुजे हर कंहिंजो ऐं ड्रेसूं बि ईअं हुजनि अढाई सौ खां टे सौ ताईं हुजनि हलां मिली वेंदियूं न मिली वेंदियूं न हा पर अघु कीअं कुझु बार्गेनिंग तव्हां वटि थींदी आहे कुझु अघु हेठि मथे अची सघंदासीं हेठि मथे अची वेंदो आहे अघु हेठि मथे त अची सघंदा न पर ॾिसु यार कुझु त कजो कुझु त कंसेशन कजो हां होलसेल रेट आहे पक ई पक हा त अछा अघु इअं आहे त मुंहिंजो मां तव्हां वटि कार खणी ईंदुसि हां ऐं मां तव्हां वटां जयपुरी साड़ियूं चालीह ऐं बांधनियूं ॾह इंदौरी पंदरहां ऐं ड्रेस मटीरियल मां पाण ई अची कलर चूस कंदुसि ठीकु आहे हां हा त छो त मूंखे पंहिंजे स्टाफ खे सुठनि में सुठो ॾियणो आहे बिल हां पोइ न तव्हां मूंखे बिल ठाहे ॾिजो त मां तव्हां खे पेमेंट भली अची कैश या अथव या चैक अथव रोकड़ा खपनि या कुझु मां तव्हां खे ॾींदुसि ठीकु आहे छा न अछा सोरहां अछा ताली आरा वाला त इअं कजो न ॿई मिक्स कजो वीह वीह करे कजो पंज पंज करे ईअं अलॻि अलॻि हां सभिनिनि जा ईअं सत अठ ईअं करे हा ठीकु आहे अछा अछा हा अछा अछा ठीकु आहे ऐं पोइ साम्हूं मां रूबरू ॻल्हाइंदासीं बि हा हां वॾी वॾी महिरबानी जय झूलेलाल जय झूलेलाल बस हलो